مجھے ایک کتاب کو ختم کرنے میں کتاب کے صفحات کے اعتبار سے وقت لگتا ہے اگر پانچ سو صفحے کی کتاب ہے تو مجھے کم سے کم مکمل کرنے میں ایک ہفتے کا وقت لگ جاتا ہے عام طور پر میں چوبیس گھنٹے میں ستّر سے سو صفحے پڑھ لیتی ہوں میں لگاتار چار گھنٹے آرام سے بنا کسی پریشانی کے پڑھ سکتی ہوں میرا ماہانہ کتاب پڑھنے کا ایک ہدف ہے اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم دو کتابیں ایک ماہ میں مکمل کر لیتی ہوں